ॿ लखु चारि हज़ार टे सौ टेवीह पंज लखु छह हज़ार पंज सौ छवीह छह लखु सत हज़ार टे सौ छवीह सत लखु चारि हज़ार पंज सौ उनतालीह सत लखु पंज हज़ार छह सौ टेवीह सत लखु नव हज़ार टे सौ चालीह